کوکنگ کلاس کے شرکت کے بارے میں ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کیوںکہ کوکنگ کلاس کرنا ہم کو بہت زیادہ پسند اور ہم ابھی یوٹوب پہ اپنا کوکنگ کی کلاس اسٹارٹ کی ہے کیوںکہ دادی کو امی کو سب کو دیکھتی تھی کہ بناتے تو ہم کو بہت پسند آیا ہم کو بہت زیادہ شوق تھا کہ ہم بھی کھانا بنائیں کیوںکہ میری پڑھائی اشٹاٹ تھی تو میں نہیں بنا سکی کیوںکہ میری پڑھائی اس میں رد ہو جاتی پھر بھی میں تھوڑا سائڈ سے سیکھتی تھی کیوںکہ مجھے بہت پسند تھا کھانا بنانا جیسے بریانی بریانی چکن چلی روسٹیز کھیر کھیر کچھ بھی بناتی تھی بہت پسند تھا مجھے دادی اور بھی بناتی تھی تو ہم سیکھتے تھے اس میں سے بھی اور میں یوٹوب سے بھی سیکھتی تھی اور یوٹوب پہ ڈالتی بھی تھی کیوںکہ مجھے بہت پسند تھا کھانا ابھی بھی میں بناتی ہوں کھانا کیوںکہ مجھے کھانا بہت پسند ہے اور کوکنگ کلاس ہم کلاس کیے بھی ہیں کچھ سائڈ سے اور اس میں ہم جیسے بچپن سے بھی شوق تھا مجھے کوکنگ کرنا اور